औ औ नोंगौ आं जथिमा औ ओमफ्राइ आंथ' हायो आं बानायग्राखाना आं मेकाप आरटिस्टखा आं बयनोबो खालाम होयो आं मोजां मोजां मेकाप खालामग्राखा खोनादोंमोन सासे मानसिनिफ्राय एगदम पारफेक्ट औ मा बादि डिजाइन नांगोन नोंनो अके

औ औ जागोन दे जागोन आं खालामना होगोन आं बयनिफ्राय पारफेक्टसिन साबसिन नुनाय खालामना होगोन आं नोंनो एगदम मोजांसिन नुनायनि खालामगोन आं आमफ्राइ माब्ला खालाम हैनांगोन आंनाथ' टाइमा गोसो बादि सोलाबो नों लिंहरदोल' दे कल खालामब्लानो आं थांगोन आदसा अके जागोन दे जागोन एखदमबारे मोजां पारफेक्ट खालामना होगोन आं नोंखौ औ दे